सोशल मिडिया जो आयचो असो प्लेटफॉर्म आसा जेचेर आमकां कितेंय पळय आमकां सगळें करपाक मेळटा आतां जर तर आमी डांस क्लासिसेक गेले थंय आमकां फी दिवची पडटा ते जर तर आमी सोशल मिडिया ऑन करून तें पळेत पळेत जर तर आमी शिकलीं जाल्यार आमकां फी बीन कांय लागना एक तर फुकट सामकें शिकोंक मेळटा आनी आयज काल कितें जालां ज्यो आमच्यो पयलींच्यो ज्यो फुगड्यो बीन आसा त्यो आयज आमी कोणाकूय वचोन शिकय म्हटलें जाल्यार त्यो पयलींच्यो अश्यो शिकयनात तेका लागोन कांय जाणांनी पयलींच्यो फुगड्यो ज्यो सोशल मिडियाचेर घातलेल्यो आसता त्यो आमकां खरेंच खूब बऱ्याक पडल्या अश्यो तर फुगड्यो गोंयान जाताल्यो जावं अशें आमचें गोंयान घडटालें हें सगळें आयज काल सोशल मिडियाचेर एक मारल्यार भरपूर किदें येता तेका लागोन सोशल मिडिया हो खूब बरो जाला आनी आमकां बरें बरो डांसूय शिकोवपाक मेळटा तो फुकटूय मेळटा आमकां फायदोय आसा आनी आमी आमकां जाय त्या टायमार शिकोंक मेळटा अशें ना की अमकेच टायमार शिकपाक पडटलें तशें ना रातचो लाय रातचे सुद्दां लायले जाल्यार आमकां तो शिकपाक मेळटा सो तूं खंयचे तुज्या टायमार बिजी आसा ते टायमार तुका हे टायमार आमकां डांस क्लास आसा म्हणून आमी तें काम सोडून आमकां थंय वचचें पडना तेका लागोन आमी ऑनलायन जर तर शिकलीं जाल्यार आमी आमचो मेकळो टायम घेवन शिकोंक मेळटा अशें ना की बाबा कोणे तरी आपयलां आमकां डांस शिकोवपाक थंय वचोंकूच जाय तशें जावपाक फावना हांतून तुमचे खूब पयशे सुद्दा सेव जाता ताका लागून सोशल मिडिया डांस शिकप हो खूब बरो विचार आसा